पहिरीं समाचारु जे के ईंदा हुआ अख़बारुनि में या रेडियो ते इहे ईंदा हुआ समाचारु सभु त ख़बर पेईजी वेंदी हुई वॉट्सप ते त हाणे असांजे पासे में बि हिकिड़ो हींअर मुनिसिपल ऑफ़िस जे तर्फ़ां पुस्तकालय निकितो आहे हुते ईंदी आहे पब्लिक पढ़ंदी आहे कंदी आहे अख़बारूं वग़ैरह हुते पढ़ंदी आहे पुस्तकालय हुते हिकु ॿिएं सां मुलाक़ात बि थींदी आहे हिकु ॿिएं सां हालु अहिवालु थींदो पंहिंजे पाण में वीचारनि जी ॾे वठु थींदी आहे जे के बि छा थियो छा न थियो हुनजे बारे में हिकु ॿिएं जे हुते बि हलंदा त हीअं करे हिकु ॿिएं खे ख़बर पेईजी वेंदी आहे व हुते पुस्तकालय ते पब्लिक सुठी यूस करण ईंदी आहे पढ़ण जे लाइ समाचारु मिले हिकु ॿिएं जो हालु अहिवालु थिए हिकु ॿिएं जी सुञाणप थिए हिन ख़्याल खां हुते पब्लिक जाम ईंदी आहे